हमारा सब से अच्छा रिकॉर्ड पाँच किलोमीटर जो अट्ठारह मिनिट में हम ने निकाला था जो कि आर्मी की हम ने दौड़ की थी उसी के दौरान हम ने पाँच किलोमीटर अट्ठारह मिनिट में निकाल के ये रिकॉर्ड बनाया था और हमारी यही दौड़ सब से अच्छी थी और हमे ये फर्स्ट प्राइज फर्स्ट प्राइज भी मिला था और हम ने वहाँ पर दौड़ में फर्स्ट रैंक भी प्राप्त की थी हमारा यही लक्ष्य था हम आर्मी में जा सके लेकिन हार्मी में आर्मी में जा कर अपना अच्छा दे सके अच्छा अपना अच्छा भागदारी निभा सके अपनी और देश के लि ए काम कर सके हम आर्मी को ही प्राप्त आर्मी के लक्ष्य को ही प्राप्त करना चाहते थें और हम ने यही दौड़ के हम ने प्राप्त कर लिया अपनी दौड़ में हम ने पाँच किलोमीटर में पाँच किलोमीटर में अट्ठारह सेकंड अट्ठारह मिनट में पाँच किलोमीटर दौड़ के हम ने ये रिकॉर्ड बनाया था और आर्मी ज्वाइन की थी यह हमारा हमारे जीवन का सब से बेस्ट रिकॉर्ड यही रहा था मेरे मेरे जीवन मे ये मैंने सब से अच्छी दौड़ की थी जो पाँच मिनट पाँच मीटर पाँच किलोमीटर दौड़ पन्द्रह मिनट में कर ली थी यही हमारा रिकॉर्ड था दौड़ का